अजी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही विवो का वाय थर्टी सिक्स जो है सेल फ़ोन मंगवाया था इसकी कंफीग्रेशन बोहोत पसंद आई मुझे और जो इसकी जो रेट थी वो भी बोहोत रीज़नेबल थी जो कैमरा था और जो एक पंद्रह हज़ार रुपये में जो जितने भी कंफीग्रेशन यह दे रहे थे अदर कम्पनीज़ वही सेम कंफीग्रेशन्स ईक्कीस हज़ार से लेकर पच्चीस हज़ार तक के बीच में दे रही थी और विवो के फ़ोन मैं इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बहुत अच्छे हैं मैं मैंने जो इससे पहले फ़ोन यूज़ किया था वह चार साल तक मेरा चला है और इवन अब वह जो फ़ोन है मेरे घर पर मैं कभी कभी उसको यूज़ करती हूँ विवो की कम्पनी जो है बहुत अच्छे फ़ोन देती है बहुत कम पैसों में कंफीग्रेशन्स अच्छे देती है